السّلام علیکم سر میں فواز احمد بول رہا ہوں آپ ہی کے اسکول سے میں پڑھا ہوں اور مجھے ام القریٰ میں سعودیہ عربیہ میں ایڈمیشن لینا ہے جس کے لیے انہوں نے پین کارڈ مانگا ہے تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ میرا سارا کام مکمل کر دیں اور مجھے سرٹیفکیٹ وغیرہ فراہم کر دیں تا کہ مجھے پین کارڈ بنانے میں آسانی ہو سکے بڑی مہربانی ہوگی انہوں نے مجھ سے پین کارڈ مانگا ہے داکلے کی کارروائی کے لیے